जोंनि रायजोनि दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा होननानै बुङोब्ला हौवाफोरनिया गामसा आरो हिन्जावफोरनिया द'खना हिन्जावफोरा द'खना गानो बिसोरो मोसानाय समावहाय ब्लाउस गोजा आरो आर'नाइ सादोर गोजा गाननानै मोसानांगौ जायो आरो हौवाफोरा गामसा गोथां आरो गेन्दि गुफुर गाननानै दोरोङारि हारिमुखौ मोसानांगौ जायो बेफोर जोंनि मोनसे हारिनि दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा आरो हारिमुआरि मोसानाय जोंनि बर' हारियावहाय मोनसे गान दोरोङारि मोसानाय दङ बे मोसानायखौ सिनायथिनो एबा हारिखौ सिनायथिनो थाखाय बे मोसानायखौ मोसानाय जायो हारिमुखौ सिनायथि होनो थाखाय दोरोङारि मोसानाया गोनांथार जेब्ला बे दोरोङारि मोसानायखौ गुबुनफोरनि सिगाङावहाय मोसानानै दिन्थिनो हायो अब्ला सानगोनदि बर' हारिनि मोसानाय बेफोरखौ बोरै सिनायनो होननानै बुङोब्ला गाननाय जोमनायनि गेजेरजों बर' होननानै सिनायथि होनो हागोन आरो जोंनि बर' रायजोनि गोदोनियाव गानग्रा होननानै बुङोब्ला सन्द्र हाला बे सन्द्र हालाखौ हाबा जानाय हिन्जावफोरा गानो आरो बेनो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मिथिसार जानाय मोनसे माला आरो बे मालाखौ गाननानैनो जोंनि बर' हारिनि हाबा जानाय हिन्जावफोरखौ सिनायनो हायो आरो जोंनि बर' हारियावहायो मोनसे आर'नाइ होननाय दङ बे आर'नाइयानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि आर'नाइ बे आर'नाइखौ गिदिर गोलावफोरनो होयो आरो बे आर'नाइजों गिदिर गोलावफोरखौ गोदोनायाव गानहोनानै मान सनमान होयो आरो बिसोरखौहाय गिदिर होननानै फोरमायनाय जायो बे आर'नाइजोंनो जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होनो हायो आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय हारिफोरनि ख्रुइ बियो माबोरै फाराग दं होननानै बुङोब्ला गुबुन हारिफोरनियाव आर'नाइ होननाया गैया आरो बिसोरनि हारियावहायो बिहु गामसासो लायो जोंनिया मोनसे समायना आर'नाइ बे आर'नाइनि हाजो आगरखौ लानानै जोङो सिनायथि होनो हायोदि आरो फाराग खालामनो हायोदि बिसोरनिया आलादा जोंनिया आलादा आरो जोंनिखौ खनसे नायनायावनो सिनायनो हागोनदि जोंनि आर'नाइया मा रोखोमनि